वर्तमानमे या पहिनहो सँ हमरा अध्यात्मिक गुरु हम किनको नहि मानने छियन्हि लेकिन जे अध्यात्मिक लोक छथि मुनि महात्मा सब जे छथि स्वामी जी सब जे छथि हुनका सबसँ किछु लोकसँ हम बहुत प्रभावित छी जाहिमे कि सबसँ विशेष छथि वृन्दावनके एकटा सन्त छथि स्वामी प्रेमानन्द जी महाराज हुनकर हम बराबर जे छै से सोशल मीडियापर यूट्यूबपर एहि सबपर मे हम बराबर हुनका सुनैत छियन्हि आओर हुनकर हमरा बड़ा बड़ा नीक लागैए आओर हुनकर गपमे जे छै से पूरा सांसारिक जे मोहमाया छै ओहिसँ कोना दूर होइ तकर विशेष विवरण रहैत छन्हि सङ्गहि धीरेन्द्र पण्डित धीरेन्द्र शास्त्री जे छथि बागेश्वर धामक बागेश्वर बाबा हुनको हमरा जे छै से प्रवचन बहुत नीक लागैत अछि खासकए कऽ हुनकर जे छनि सनातनकेँ प्रति श्रद्धा आओर भारतके हिन्दू राष्ट्र बनेबाक जे उद्घोष कयने छथि ओ ताहिके पक्षमे हम छी हमरा नीक लागैए आओर होबाको चाही बागेश्वर बाबा बहुत कम उम्रमे बहुत जादा जे छै से अपन प्रभाव छोड़लखिन हँ आओर बहुत लोग हुनका प्रभावित छथिन आओर हुनकर गपकेँ मानैत छथिन आओर हुनका गपकेँ मानबाक चाही